छा पई करी कहिड़ा हाल अथई कॾहिं वापिसि ईंदीअ छो की हिनसां कंहिंखे ख़ुशी थींदी आहे शब्द चवण सां असां अभिमानु कंदा आहियूं की असां सिंधी आहियूं छो की असां सिंधी सभिनि खे एकता में ॿधे रखंदा आहियूं पाकिस्तान मां सभु सिंधी गॾु मोटिया आहियूं असां